हँ कहाँ दैके छै कतना भाड़ा होतै ओतना दूर छै तऽ कतेक भाड़ा लगतै पॉंच हजार रूपा लगतै पॉंच हजार लेबो हूँ

दिल्ली जेतै तऽ कत्ते भाड़ा लगतै टरेनके अलग भाड़ा होइ छै ई अथी के भाड़ा अलग होइ छै बसके भाड़ा अलग होइ छै

एना कम से कम तऽ साढ़े पॉंच छओ हजार रूपा लागि जैतो हूँ हूँ ओतना दूरमे ट्रेन नहि रहतै बम्बइ जाएमे

हँ हँ लगभग ओतने पैड़ि जेतै ओकरा से जादा हूँ हँ तऽ ओहिमे ओतना दूर छै डिजल उतना महगा छै जेतनामे कतेक कम करबो रिजर्व छै तऽ एहिजा से जाइयो आबेमे तऽ ओतने ने समय लगै छै ओतना दुरी छै तऽ ओतना दुरीके समय लगै छै ओतने ने बम्बइ कए दिन चारि पॉंच दिन लागि जेतो हूँ हँ तऽ ट्रेने से जाएमे तीन दिन लगै छै तऽ ई बस सँ जाएमे कतेक दिन लगतै जदे ने दिन लगतै ट्रैने लए बसमे एकबैग तऽ नहिए ने चलैत रहतै कखनो तेलो खत्म होए जाइ छै तेलो भरबैके जरुरी पैड़ि जाइ छै हँ ओहिसे कम बहुत तनी मनी कम तनी मनि कम होतै ओहिसँ ठीक छै ठीके छै